हमारे खेत में दूर से लाइट हम तार ले कर आए हैं तार दूर से तार कनेक्शन करा हमने और हमारे यहाँ मशीनें वगैरह चलती हैं तो बहुत दिक्कत आती है लाइट फ खेती में पानी देते हैं मोटर चलाते हैं तो लाइट फाल्ट हो जाती है लाइट के तार टूट जाते हैं हम लाइट के तार बहुत दूर से खींच के लाए हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है हमें और खेती में सिंचाई करने से पाँ माँ मोटर वगैरह चलाते हैं तो लाइटें बार बार फाल्ट हो जाती हैं या लाइट कभी दिन भर रहती नहीं है दो दो दिन तक लाइट नहीं रहती है तो हम खेती में पानी भी नहीं दे सकते और लाइट की बहुत दिक्कतें हैं हमारे गैएं खेत में हम दूर से ले कर आए हैं लाइट तो भी ब बहुत दिक्कतें आती हैं और हमारे यहाँ दो दो दिन तक लाइट नहीं रहती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे खेत के पास डी पी लगे या हम हमारे खेतों के घरों में लाइट दिन भर चला सकें और खेतों में अच्छे से पानी दे सकें ताकि हमारे पेड़ पौधे अच्छे रहें और हम चाहते हैं कि दे हमारे यहाँ खेतों के आस पास दिन भर बिजली चले ताकि हम मोटर चला सकें या खेतों में पानी दे सकें हम बहुत दूर से तार खींच के लाए हैं इसलिए बहुत दिक्कत आती है और पानी भी ढंग ठीक से दे नहीं पाते हैं खेतों में